بالکل لکھنا میرے لیے ایک شوق بھی ہے اور ایک طرح سے کیریئر کا حصہ بھی میں اسے باقی مصروفیات کے ساتھ توازن رکھنے کی کوشش کرتا ہوں میں دین کا ایک خاص وقت لکھنے کے لیے مخصوص کر لیتا ہوں تاکہ باقی ذمہ داریاں بھی متاثر نہ ہوں اور لکھنے کا شوق بھی جاری رہے عموماً میں صبح کے وقت یا پھر رات کو جب ماحول پرسکون ہوتا ہے تب لکھتا ہوں یہ اوقات میرے لیے سب سے زیادہ تخلیقی ہوتے ہیں جہاں تک لکھنے کی جگہ کا تعلق ہے تو مجھے ایک پرسکون اور آرام دہ ماحول پسند ہے عام طور پر میں اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر لکھتا ہوں جہاں ہلکی سی روشنی ہو اور زیادہ شور شرابہ نہ ہو کبھی کبھی اگر موسم اچھا ہو تو میں باہر باغ میں بیٹھ کر بھی لکھتا ہوں کھلی ہوا اور قدرتی مناظر میرے خیالات کو تازگی دیتے ہیں اور لکھنے میں مدد کرتے ہیں میرے لیے ضروری ہے کہ لکھتے وقت میرے پاس چائے یا کافی کا ایک کپ کو اور کوئی ڈائری یا نوٹ بک ساتھ رکھوں تاکہ خیالات فوراً لکھ سکوں میں سمجھتا ہوں کہ لکھنے کے لیے دل کا سکون بہت ضروری ہے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ لکھتے وقت ذہن صاف ہو اور ارد گرد کا ماحول بھی ہلکا پھلکا ہو